हमर भारतमे जे गाड़ी परिवहन छै ओ जे मतलब ट्रेन बस जतेक जतेक गाड़ी छै बड़का बड़का गाड़ीसब ओहिमे जे यात्रीसब लोकसब आबै छै कखनो कालके कहिओ कालके जे छै ओ गाड़ी मतलब दुइ मतलब बीचेमे लसकि जाइ छै आओर लोकसब मतलब लोकसबके आबैमे कनि लेट भऽ जाइ छै ओहि कारणसँ हमर भारतमे जे छै आओर दिल्ली देश या विदेश जतऽसँ भी जे लोक आबै छै से मतलब बीचेमे कनि ट्रेन जे छै ओ बीचमे रुकि जाइ छै ओकरा लेल हम हम कह कहि रहल छी जे ईसब गाड़ीमे जे गाड़ीके जे ई रुकैके छै ई नहि रुकै ई हमेशाके लिए चलिते रहै इएह सुविधा इएह सुविधाकेलिए हम अहाँके कहै छी आओर जे छै ई गाड़ी कतहु रुकै नहि आओर समयसँ घर पहुँचैके कोशिश करै